دیکھیے ہمارے علاقے کے آس پاس ہمارے علاقے کے ارد گرد ہمارے علاقے کے گرد و نواح میں جو ہے ایک تاریخی ایک تاریخی محل ہے ایک تاریخی قلعے ہیں جیسے بختیارپور کے اندر ایک بڑی عمارت ہے تاریخ ہاں وہ قلعہ ہے تاریخی قلعہ ہے جس کے اندر ہم لوگ سیر و تفریح اور تنزہ کے غرض سے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر اس قلعے کا مظاہرہ کریں اس قلعوں کو دیکھیں اس قلعوں کی تفریح اور تفرج حاصل کر کے اپنے دل کو فرحت بخشے اسی طرح ہمارے علاقے کے گرد و نواح میں ہمارے علاقے کے گرد و پیش میں ہمارے علاقے کے آس پاس میں ہمارے علاقے کے ہمارے علاقے کے آگے پیچھے ایسی ایسی عمارتیں ہیں جس سے ہم لوگ جسے ہم دیکھ کر مستفد ہوتے ہیں جسے ہم تفرج اور تفریح حاصل کرتے ہوئے کرتے ہیں تو ہمارا دل فرحت ہمارا دل دلیر ہوتا ہے اسی طرح محبوب چودھری علی کیصر کے قلعے میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں اچھا لگتا ہے ہم لوگ وہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور اپنے اپنے معافی الضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح جب وہاں جاتے ہیں تو ہم الگ ہم طرح طرح کے سامان اور اشیاء کو دیکھتے ہیں